आओर ओइ चुनौतीके हमसब समस्याके समाधान कऽ सकय छी तैके लेल हमरा सबके जे छै समाजके जागृति करऽ पड़त आओर ओकरा जागृति कऽके ओकर अगुआइमे जे छै से पेड़ लगाबऽ पड़त हमरा सबके प्रत्येक व्यक्तिके चाहीकी हरेक व्यक्ति कम सँ कम एकटा पेड़ लगाबू आओर वातावरणके जे छै से सुरक्षित राखू हँ पर्यावरणके साफ राखू एकेटा उपाय हमरा लगन जे हमसब अहाँके पेड़ लगाउ आओर वातावरणके शुद्ध राखू